بہت زیادہ لوگ کا کھانا کبھی اتنا تو بنایا نہیں ہے ایک دو بار جو میں نے بنایا ہے تو وہ تجربہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں تھوڑی محنت زیادہ پڑ جاتی ہے وہیں ایک دو لوگ کا بناتے ہیں تو کوئی خاص محنت نہیں لگتی پھر آپ کو بہت پہلے سے ہی کھانے کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور زیادہ دیر تک بنانتا بنانا پڑتا ہے اس کے تیار رہنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے سامان سارا پہلے سے منگانا پڑتا ہے

کیونکہ بہت زیادہ ہم اس میں مائل نہیں ہیں تو ہمیں اپنی امی سے نسخے لینے پڑتے ہیں تو پہلے سے ساری چیزیں چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے اور اس کو ٹیسٹر بنانے کے لیے کوشش یہ رہتی ہے کہ سبھی چیزوں کو حساب سے اس میں ڈالا جائے نمک مرچ مسالے جو بھی پڑیں وہ حساب سے پڑیں کسی کو کم زیادہ نہ محسوس ہوں